नोंथाङा सुइगिनि डिलिभारि बय ना आं मोन्थाम बुस्थु बिहरदोंन चावमिन बार्गार पिज्जा बिहरदोंमोन नार्जारी रेस्टुरेन्टनिफ्राय पेमेन्टनाबो अलरिडि हरखानायखा नाथाय मोनथामनि गेजेराव मोनसे बुस्थुवा फैयाखै चावमिना थाबोदों नाथाय आं पेमेन्टखौ अलरिडि मोनथामनिबो पे खालामनायखा नोंथाङा अबा खोमाबोखो ना गागो बिदिथ' खालामनो नाङाना आं दायो बहा मोनफिनगोन पेमेन्टखौबोथ' मोनफिननाय नङा आं रेस्टुरेन्ट मानि रेस्टुरेन्टआवबो कल खालामदोंमोन दायो दा नोंनावसो बुंदों मानि नोंथाङा हायोबा आंनो बुस्थुखौ लाबोना होफैफिन्दो मानि आं बुहुत गोनांथि मानि ओंखाम उखैनानै बिहरदोंमोन मानि मोन्थामबो पिज्जा बार्गार चावमिनखौ नाथाय बुस्थुवानो फैयाखसै मोनसे मोन्थामनि दामनिबो आं पेमेन्ट हरखाबाय अलरिडि दायो दा मोनसेया फैयाबा आंहाथ' मोनसे पेमेन्ट मोनसे आइटेमनि पेमेन्ट लस्ट जागोनना नोंथाङा हायोबा गोख्रैनो लाबोना होफै बे नोंसिनि रेस्टुरेन्ट मालिकजों रायलायनानै औ नार्जारी रेस्टुरेन्टआव बिहरदोंमोन आं बिदिबाथ' आं बोरै फिडबेक होनो हानो बिदिथ' जाथावाना मारै बिदि खालामखो नोंथाङा बोरै बिदि खालामखो आं एफाराब खस्थ' एफाराब बिहरदों मोन्थामबोथ' मोनथाम फैजोबनांगौ आरो बिनि गेजेराव दामाबो बुरजा गोलैयो आर आं डिलिभारि सार्चबो होखादों मोन्थामनि नाथाय मोनसेयानो फैयाखसै मोन्थामबोथ' फैजोबनांगौ औ चावमिना थाबोदों चावमिनखौ चावमिन हाल्प मोन्थामबो लाबोनांगौ मोनसे थाबोबाय आमफ्राय आं दायो बे सारभिसाथ' बिदि गाज्रि जानाङा नोंथाङाथ' थाल थानांगौ आं मा बिहरदों मा बिहरा आं दा सोरखौ हमगोन रेस्टुरन्टखौ ना नोंखौ दा आं सोरनाव मोनगोन आं दा पेमेन्टबो मोनफिनाबा आंहाथ' लस्ट जागोनना नोंथाङा बुंबाय पेमेन्टखौ हरफिना आं दा बुस्थुखौ नांगौ नोंसोरो मिलायलायनानै आंनो बुस्थुखौ होफैदो बिदिथ' गाज्रि खालाम नाङा दा बुस्थुवा अबाव थाबोखो अबाव गोमाबोखो आं नागिर नागिरनानै हायोबा अनना लाबो नङाबा नों सोरनावबा हरब्रबाय दां आंनि बे आंनि बुस्थुखौ मोनसेखौ सोरनिबा बुस्थुवाव थांफाबाय दां अननानै हायोबा आंनो थाब लाबोना होफै नों बहुत गोनांथि आंना लोगोफोर बहाय फैनो गोनां दङ पिज्जा चावमिन बार्गार